جی ہاں میں نے ایک ایسا کھیل کھیلا تھا جو واقعی اختراعی اور منفرد نوعیت کا تھا اس سے کھیل کا نام اندھا بھالو تھا جو ہم نے بچپن میں اپنے دوستوں کے ساتھ خود بنایا تھا یہ کھیل بنیادی طور پر چھپ چھپن چھپائی یا چھپنے اور ڈھونڈنے اور آنکھ مچولی کا ملا جلا روپ تھا لیکن ہم نے ان میں سے کچھ خاص اصول شامل کیے تھے کھیلنے والے میں سے ایک کھلاڑی کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی تھی اور اسے اندھا بھالو کہا جاتا تھا باقی تمام کھلاڑی ایک دائرے پہ چھپکے چھپکے گھومتے تھے اور آوازیں نکالتے تھے جبکہ اندھا بھالو صرف آواز سن کر کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا جب وہ کسی کو پکڑ لیتا تو بغیر پٹی اتارے اسے پہچاننے کی کوشش کرتا تھا کہ کون ہے اگر صحیح پہچان لیتا ہے تو وہ اندھا بھالو بدل جاتا ہے ورنہ پٹ پٹی بندھی رہتی ہے یہ کھیل اس لیے خاص تھا کیونکہ اس میں سننے کی صلاحیت کو آزمایا جاتا تھا یہ اندھیرے اور اندازے پر مبنی تھا جو سنسنی خیز تھا اور ہم نے خود بنایا تھا اس لیے اس میں ایک جذباتی وابستگی بھی تھی یہ کھیل سادہ تھا مگر انتہائی دلچسپ اور سب بچوں کو بے حد پسند آتا تھا کیونکہ یہ دوسرے عام کھیلوں سے مختلف تھا